मैंने एक बनारसी साड़ी खरीदी है और उसका कलर पर्पल कलर का है और काफी सुन्दर साइन वाला कलर चमकदार कलर है और उसमें हम क्या कहते हैं चमकदार कलर है पर्पल कलर का उसको हमने बनारस से खरीदा है और वह काफी सुन्दर साड़ी है और उसका प्राइस भी छह हज़ार है और वह छह हज़ार में काफी अच्छी साड़ी है पर्पल कलर की साड़ी जोकि मेरे ऊपर काफी अच्छी लगती है काफी सुन्दर है उसे जो भी देखता है पूछता है कहाँ से खरीदा है आपने उसे सुविधा साड़ी घर बनारस में वहाँ से खरीदा है और वह साड़ी घर है बहुत प्रसिद्ध साड़ी घर है बनारस का जहाँ पर आपको बहुत सुन्दर सुन्दर बनारसी साड़ियाँ बनारसी दुपट्टे सिल्क की साड़ियाँ काफी अच्छे मिलते हैं बनारस में बनारसी साड़ी का प्रसिद्ध है एक बार जब आप बनारसी साड़ी पहनेंगे तो आपका पूरा लुक ही अलग हो जाएगा और जो भी बनारसी पहनता है फिर उसको अपने ऊपर किसी भी फन्क्शन पार्टी में कोई दूसरी साड़ी अच्छी नहीं लगती है बनारसी साड़ियों की बात ही अलग होती है बनारसी साड़ियाँ एकदम रॉयल एकदम रॉयल लुक में होती हैं और बनारसी साड़ियाँ काफी अच्छी होती हैं देखने में बनारसी साड़ियाँ का अलग ही क्रेज है लोगों में बनारसी साड़ी काफी सुन्दर लगती है और बना बनारसी बनारसी साड़ी बनारसी साड़ी उनका एक अलग ही लुक है और कोई भी आदमी उसे पहनता है तो काफी ख़ूबसूरत लगने लगता है बनारसी साड़ियों में बहुत ही अच्छी डिज़ाइन वग़ैरह आपको मिल सकती हैं बनारस में बनारसी साड़ियाँ बहुत ही सुन्दर सुन्दर मिलती हैं यहाँ से बहुत अभिनेता अभिनेत्री सारे लोग खरीदते हैं और पूरे भारत में बनारसी साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं कोई भी एक बार अपनी ज़िन्दगी में एक बनारसी साड़ी तो खरीदता ही है यह काफी शुभ मानी जाती हैं और पूजा पाठ में भी इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कहा जाता है कि बनारसी साड़ी कभी अशुद्ध नहीं मानी जाती है यह सोने के तार में चाँदी के तार में भी बनी हुई मिलती है जैसा आप खरीदना चाहें वैसा वैसी मिलती है बनारसी साड़ियों का में साड़ियों में सबसे प्रसिद्ध बनारसी साड़ी ही मानी गई है और इसे काफी शुभ माना जाता है किसी भी प्रो किसी भी आप प्रोग्राम में किसी अवसर में किसी पार्टी में या किसी पूजा पाठ में पहनने के लिए काफी अच्छी होती है और बनारसी साड़ियों को काफी अच्छा महत्व होता है मेरे पास भी एक मेरे पास कई सारी बनारसी साड़ियाँ हैं लेकिन इसमें सबसे पसन्दीदा जो मेरी साड़ी है वह बैगनी रंग की है और उसमें सुनहरा बॉर्डर है और वह पहनने पर काफी सुन्दर लगती है और इसको पहनने के बाद अपने आप में लोग बहुत ख़ूबसूरत दिखने लगते हैं और मेरे ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है बहुत सुन्दर साड़ी है बनारसी साड़ियों को बहुत लोग पसन्द करते हैं को कोई किसी को यह साड़ी कभी किसी को बुरी लग ही नहीं सकती है और बुरी लग ही नहीं सकती है सबको काफी सुन्दर काफी पसन्द आती है बनारसी साड़ी एक बार जो भी इसे खरीद लेता है पहन लेता है वह दुबारा इसको पहनना चाहता है